میں نے ابھی دو دن پہلے بوٹ کے ایئر پوڈس آڈر کرے تھے امیزون سے اس کا ایکسپیرئنس بہت ہی اچھا ہے کوالٹی وائز بھی وہ بہت اچھے تھے لائٹ ویٹ بھی ہیں اور پرائسیز بہت ریزنیبل بھی ہیں ساؤنڈ بھی اس کی بہت اچھی چل رہی ہے بہت اچھے سے سنائی دیتا ہے بہت ہی کلیئر ہے اور وہ واٹر پروف بھی ہیں تو اس کا ڈر بھی نہیں ہے کہ وہ خراب ہو جائیں اس کی کلر اس کا کلر بہت اچھا ہے جو میں نے چوز کرا تھا وہی کلر آیا مجھے بہت پسند آئے جیسا میں چاہتی تھی مجھے ویسے ہی ملے اوور آل وہ بہت سیٹسفائنگ ہیں اور اگر میں اسے ریٹنگ دوں تو وہ میں پانچ میں سے پانچ دوں گی اسے